मणगणें शेवयांची खीर सजी पातोळी नेवऱ्यो मोदक बेसन लाड्डू रव्याचे लाडू भाकरवाडी पुरणपोळी शिरवळ्यो शिरो शंकरपाळी चकली नाशण्याचें लाडू नाशण्याचें सत्व मुगाचें लाडू नाशण्याची सत्वाची कापां मे मेथयांचे लाडू तांदळाचे लाडू भिकणाचे लाडू तिळांचे लाडू मेतयांची पेज मुगाचें कण्ण कोरयांची पेज केक दोस दाळीचीं कापां तवशाची तोळसोळी सोयेचीं कापां दोदन बिबीक तवशाचो पायस तवश्याची खीर कोकण दुदयाची खीर गाजराची खीर गाजराचो हालवो तांदळांचो पायस बारीक रव्याचो शिरो मोट्या कण्याची भाकरी गाजराची खीर